वह हमारे गाँव में सिचाई को पानत कहते है जैसे हम पानत करते है तो पानी कहाँ से लाते वह हम है ना नहर से भी लाते हैं उसके बाद कोई ऐसे और हमने बोरिंग भी लगवाया है तो उसमें से भी लाते है पर मेहनत तो करना पड़ती है बहुत बहुत लम्बे लम्बे पाइप फेराने पड़ते है इंसान उनको मज यह होना पड़ता है थोड़े परेशान होना पड़ता है बहुत परेशान होते है जैसे दूर दूर खेत रहते है कोई एक जगह पर नहीं रहता है अपना खेत दूर दूर रहते है तो वहाँ पर भी ले जाते है पानी थोड़ी तो दिक्कत आती है और जिसके बाद जमीन में पानी नहीं रहता है तो अपन दो तीन साल में होल भी लगवा लेते है कटवा लेते है कुए में है या बोरिंग में और हुंडा करवा लेते है तो पानी तो आ जाता है लेकिन हाँ समस्या यह है कि दिक्कत आती है थोड़ी और जिसके बाद सर्दी में अपन बोते है गेहूँ और चने और मसूर भी बो लेते हैं जिसके बाद यह खाने में अपन बो लेते हैं गाजर मूली मेथी पालक सब चीज़ अच्छे से हो जाती है खाने में तो इसके बाद आलू भी बो लेते है और यह धनिया वनिया सब हो जाते है अच्छे से